وقت كے ساتھ ساتھ اردو زبان كا استعمال كس طرح تبدیل ہوا ہے اس طرح تبدیل ہوا ہے جیسے كہ ہمارے دیش میں انگریزی آئی انگریزی بولنے كے بعد لوگ كچھ لوگ انگریزی بولنے لگے اس طرح اردو زبان كی زبانی كم ہونے لگی اور ہندی ہندی لوگ بولنے لگے یہاں پر ہندی بھی بہت ہے اس وجہ سے لوگ ہندی بولنے لگے ہندی بولنے سے اس میں اردو كے الفاظ كٹنے لگ گئے تھوڑے ہندی كے تھوڑے اردو كے تھوڑے انگلش كے لوگوں نے اس كو ملا كر بولنا شروع كردیا ہے اب نہ ہی سب لوگ پوری اردو بولتے ہیں نہ ہی سب لوگ پوری اںگلش بولتے ہیں نہ ہی پورے لوگ نہ ہی ہندی بولتے ہیں ان كو ہندی كو سنسكرت كو اور اردو كو انگلش كو لوگوں نے ملا كر بولنا ایک بات بنالی ہے كہ لوگ اب اسی طرح بولتے ہیں اسی طرح بولیں گے اب وقت كے ساتھ ساتھ سب كچھ تبدیل ہوتا جا رہا ہے اگر ہم چاہیں ہم چاہیں تو اس اردو كو درست كر سكتے ہیں اردو زبان كو ہم اچھی طرح استعمال كر سكتے ہیں تبدیل كر سكتے ہیں دوبارہ ہم اردو اچھے بولنے والے بن سكتے ہیں مگر ہم دوبارہ بدلیں اس طرح ہمیں عمل كرنا ہے